हम उषाके पँखा सिलिन्ग फैन लेने छी ओकर जे क्वालिटी छै से बहुत नीक छै आ ओकर सर्विसो जे छै से सेवा नीक रहैए वर्तमानमे तऽ बहुत तरहकेँ कम्पनी आबै छै लेकिन ओ ओतेक टिकाउ नहि होइ छै आ एकर जे परफॉरमेंस कहि सकै छी ओ बड सुन्दर छै हम एकरा पसन्द कराई छी